ہمارے علاقے میں بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں بہت ساری یونیورسٹیاں بھی ہیں اگر ہم اپنے علاقے کی بات کریں تو جامعہ خانقاہ رحمانی منگیر ہے بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت سارے کام فنی طور پر یہاں انجام دیے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں تکنیکی طور پر انجام دیے جاتے ہیں طلبا کو مذہب اور عصر دونوں سے بییک وقت واقف کرایا جاتا ہے ناواقفیت سے انہیں دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ایون کی جامع خانکاری خانکار رحمانی منگر نے بی ایڈ کورس کے لیے باضابطہ کالج بنا رکھا ہے اسی طریقے سے نیٹ پریپریشن کے لیے جے ای آئی آئی ٹی کے لیے کنٹینیو ایک ادارہ بنا رکھا ہے ان کا یہ ادارہ علاقہ پٹنہ میں رحمانی تھرٹی کے نام سے جاری و ساری ہے اسی طریقے سے بچوں کو عربی وکیبولری انگلش وکیبولری وغیرہ سے بالکل اویئیرنیس رکھنے کے لیے ابتدا سے یعنی کہ درجے حفظ کے بچوں کو بھی عربی چیزوں سے آگاہ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح سے یہ ادارہ بہت ہی اچھا ادارہ ہے اپنے کام میں بہت ہی نمایاں کارنامہ انجام دینے والا